आगोल नानि सोमोन्दै आङो बुंनो सानबाय आरो बुंग्रोनि आगोल ओइ किसुमान जायगायाव नाफोराबो मुङा बेलेक बेलेक किन्तु किसुमान जायगायाव आरो सोदोबफोरा बेलेक बेलेक सोरबा गोरि ना सें ना बारलि होनना बुंगोन सोरबा आरो बरालि होनना बुङो आरो बेनिफ्राय दै सारो सिलिजों सारो जेजों सारो सेन सायो ख'खा सायो बेबायदिनो आरो आगोलनि नाफोरा फारा फारिमोन दानिया मानसियाबो गोबां जानायाबो गोबां ओइलै आगोल दस थाका ल'मोन सेरसेयाव दा एकस'आनो हम आसि ताका सोलिगासिनो दं दासिमबो किन्तु आगोल ओरैनो पवासेयाव पन्सास ताकाबाबो जायो दस ताकाबाबो जायोमोन दा दा जिकुनु नायानो हिसाब गैया आरो दा नै कार्ज' खालापफोरावबो बरफनि नासो बांसिन बायो बांसिनानो किन्तु किसुमाना जाब्लानो बेमार आजार जायो किन्तु जायाबाबो थानो हाया आरो आगोल जेनेका ना गेदेर गेदेर दंमोन बारलि नाफोराबो सल नाफोराबो दा नुनो मोनलिया नाहा थांब्लाबो मोनोमोन लोगो नांनानै फल'जोंबो थांब्लाबो मोनोमोन

बे नाजोंनो सलायना जायो बेबायदिहाय दा कार्ज खालायावबो मुथते ना होआबा जाया बरफानोसै डेसि आसोल ना मोनजानाया खम गोदो आरो नाया बे फोथाराव ओंखारोमोन दा बांसिनानो फिथिख्रि ना आरो बोथिया ना ओरै ओंखारोमोन दा बेफोरखौनो आगोलनि मानसिफोरा आरो अनलाजों संलाबायना होयोमोन दा किन्तु अनला होलिया दा सब एवखांनाय बांसिन एवखांनायखौनो होयो बांसिनानो आरो खैबाथा सबजि थायो गोखै गोलानि सबजि बे माव गोदैनि बिदिनो बिफोरावनो दा नाफोरा खमिलांबायानो बायाबाथ' जाया फ्राय आसि थाखानि खमावनो मोना आगोल दस बार' थाखायावनो मोनोमोन के जि आरो मा बुंबावगोन